ہاں ہلو ہاں مستری صاحب بول رہے ہیں آپ پھرنیچر مستری سے ہاں مجھے دیکھیے کہ کچھ پھرنیچر پھرنیچر کا سامان لینا ہے کیا آپ کے پاس اپلبدھ ہے ہم تو یہاں لکھنؤ سے بول رہے ہیں ہاں تو کیا کیا آپ کے پاس مل جائیں گے سامان میں سے بتائیے ہمیں پلنگ چاہیے ٹیبل چاہیے اور شوکیس چاہیے گودریج چاہیے ہاں ہم آ جائیں گے نمبر ایک صاحب جاننے والے تھے کہ یہ پھرنیچر کا دکان بہت اچھا کاشف نام سے پھرنیچر کا دکان ہے بہت اچھا دکان اچھے سے دکان چلتی ہے ان سے آپ رابطہ کر لیجیے بس اسٹینڈ کے پاس آپ کی دکان ہے میں ہم کو تو ایک پلنگ بہترین سا پلنگ چاہیے اور ایک کرسی چاہیے ہوں زبردست سا اور ایک ٹیبل چاہیے مجھے ایک کرسی چاہیے اور ایک سوکیش چاہیے ایک گودریج چاہیے اچھا ہم آپ کی پورا مطلب شادی کرنے کی پورا اویلیبل سامان ہم کو پھرنیچر کا چاہیے تو ہم آ جائیں آپ کے پاس ہاں تیار ہے تو ریٹ بتا دیں کیسے پڑے گا کچھ لوس ووس ہوگا پانچ لاکھ بہت بتا رہے ہیں مطلب کچھ لوس کر دیتے کفایت ہوں اچھا رعایت ہو جائے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں آپ کے پاس تھینک یو خدا حاف